ہیلو ہاں جی آپ امروز جی بات کر رہے ہو جی مجھے میرے دوست نے آپ کا نمبر دیا تھا آپ کارپینٹر ہو جی جی جی سر مجھے میرے دوست نے نمبر دیا تھا مجھے نا فرنیچر ریڈی میڈ فرنیچر کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے کیا آپ مجھے اس کے بارے میں بتا سکتے ہو ابھی سر مجھے ریڈی میڈ صوفہ ڈریسنگ اور مطلب بیڈ روم کے جو ہم بیڈ جو کرتے ہیں اس کے ریگارڈنگ پوچھنا تھا جی میرے دوست نے بتایا تھا میں مطلب اس کے گھر میں آپ نے جو کام کیا تھا وہ کام دیکھا ہے میں نے تو وہ بڑی اچھی طرح سے بڑی صفائی سے کیا ہے آپ نے اور اس میں دیمک وغیرہ بھی نہیں مطلب اس طرح کی کوئی پرابلم نہیں آ رہا ہے تو میں جی جی جی تو میں اسی کے ریگارڈنگ پوچھ رہا تھا سر بھی آپ مطلب اس کا پرائز کیا ہوگا ان ان تینوں کا کیا ہو سکتا ہے اور مطلب اس کا سائز وغیرہ کیسے مطلب پراپر ہو جائے گا اس کے ریگارڈنگ پوچھ رہا تھا جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی تو جو یہ قیمت بتا رہے اس میں مطلب جیسے کوئی کسٹمر کی چاہے کوئی کم زیادہ کچھ ہو سکتا ہے اس طرح کا بھی سر جی جی جی جی جی جی جی صوفہ فائیو سیٹر چاہیے تھا سر جی جی جی بالکل اور میں ڈریسنگ کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا جو ڈریسنگ کا کا اس کا ہے بھی اس کے ریگارڈنگ بھی اب کیسے ہو وہ ہمیں کیا مل پائے گا کس کوالٹی میں مل پائے گا اور کس پرائس وغیرہ پہ مل پائے گا جی جی جی جی ٹھیک ٹھیک ہے تھینک یو سر